हँ हैलो बाजू के बाजैत छी हँ दोकानपर तऽ हम आबि गेल छी दोकानपर पहुँचि गेलहुँ यए हम अहाँकेँ की लेबाक अछि ओ हँ तऽ कोन कम्पनीके अहाँ चप्पल लेब हमरा लग तऽ पैरागौन यए बाटा यए रिलैक्सो यए तऽ ईसभ मतलब मेल के हर चप्पलसभ छै आदिसभ अहाँकेँ कोन लेबाक यए देखियौ ओना तऽ पैरागौन जे छै से पैरागौनमे ऑल सीजन चलैत छै आओर सॉफ़्टो होइत छै आ बढ़िआँ होइत छै जानलियै नहि फ़ीतोवला छै आ ऊपरसँ जे स्कूप लागल रहैत छै ओहोवला छै हँ आ सभके छै एकसँ एक चप्पलसभ छै अहाँके लय पर छै क़ोन कम्पनीके लए सकैत छियै बाटासभके तऽ बारह सए पचाससँ ओकरसभके शुरूए होइए जानलियै आओर पैरागौनमे ओ चारि पाँच तरहके यए जाहिमे कि बेल्टवला आबैत छै ऊपरसँ फ़ीतोवला आबैत छै आओर पैरागौनके जेना एखन चारि सए साढ़े चारि सए पाँच सए मतलब जेहन टाइपमे लेबै अपनाके पसन्दसँ ओ हेतै देखियो सर रिलैक्सो चप्पल ठीक छै लेकिन हमरा हिसाबसँ जँ चप्पल लेबै ने ओ ओतेक बढ़िआँ जे कहबै ने हँ छै टिकाउदार तऽ कम्पनी छै ने लेकिन ओतेक बढ़िआँ ओहिसँ बढ़िआँ हम समझैत छी जे इएह पैरागौनेके जानलियै पैरागौन लिअ बाटा लिअ लेब तऽ बढ़िआँ लिअ हँ हमरा हिसाबसँ हमर दोकान तऽ ओना हम आठ बजे साँझके बढ़ाबैत छी जानलियै सुबहमे नओ बजेसँ हमर दोकान चालू भए जाइए जानलियै आ साँझमे आठ बजे तक रहैत छी दोकानपर

हँ हँ हँ ऑनोलाइनके सुविधा छै आ कैशोके सुविधा छै ठीक छै ठीक छै